मी ड्राइंग बड़ी जैदा पसंद ऐ अगर में कुतै बाह्र चली जांऽ जां चीज मी पसंद आई जाए ओह्दी फोटो खिच्ची लैन्नीं अगर ड्राइंग पैड होऐ तो ओह्दी बनाई लैन्नीं उल्लै गै नेईं होऐ फिर घर आइयै बनाई लैन्नीं रामा दे रमान श्मान करियै फिर ओह्दे बाद मी एह् ऐ कि अगर मी कोई चीज पसंद आई गेई जो मेरे कोल नेईं ऐ दुए बंदे कोल ऐ ते में ओह्दी फोटो खिच्चियै रक्खी लैन्नी होन्नी आं फिर फ्री टाइम होई गेआ जां मेरे दमाग च कुछ चला दा होंदा नेईं मी ओह् लब्भा दा होंदा शांति नेईं लब्भा दी होंदी ऐ ते में ओह् बनाई लैन्नी होन्नी आं ड्राइंग जां में अगर कुसै बेल्लै च बैठी दी होन्नी आं कदें कदें इरिटेट जां बोरिंग फील होआ दा होंदा तां फिर में ड्राइंग बनान लगी जन्नी होन्नी आं जैदातर में ड्राइंग में ओह् बन्नानी होन्नी आं जेह्दे न शेडिंग करनी पवै कल्लरिंग आह्ली ड्राइंग में बनांदी निं क्योंकि ओह्दे च ब्हौत जैदा टाइम लगदा ऐ शेडिंग आह्ली च घट्ट टाइम लगदा ऐ कल्लरिंग आह्ली तां पर जिल्लै में मतलब दुखी बुखी होआं मेरे दमाक च जो चला दा होंदा नेईं में कुसै गी सनाई सकदी आं ते ओह् में ड्राइंग करनी होन्नी आं फिर अगर मी कुसा दी चीज पसंद नेईं औंदी अगर में ओह्दे गल्ल बदलनी होंदी ते में ड्राइंग दी गल्ल शुरू करी ओड़नी होन्नी आं कि भाई ड्राइंग च एह् चीज ऐ तुस एह् करी सकदे ओ अपने इमोशन्स ड्राइंग दे थ्रू कड्ढी सकदे ओ ओह् करी सकदे ओ ते फिर जैदातर ग्रां आह्ली साइड अच्छी सीनरीस बगैरा होंदियां मी सीनरीस बी पसंद ऐ काफी जैदातर मी अगर सनसैट्ट उद्धरा दे बड़े स्हेई होंदे सनसैट्ट बनाने दा ते मी ब्हौत गै जैदा शौंक ऐ ओह्दी ड्राइंग इन्नी अच्छी बनदी ऐ ना ते जां ते बादलें गी ब्हौत ही जैदा पसंद ऐ बद्दल सोह्ने होंदे इन्नै कि उ'नें गी दिक्खने दा मन करदा रौंह्दा मतलब बनाने दा मन करदा कि अगर इक बार बनाई लेआ मन करदा परतियै बनाओ सैटिसफैक्शन निं लभदी ऐ इक बार बनाने कन्नै प्हाड़ें दी होई गेई जि'यां प्हाड़ी लाकें च चली जाओ उद्धरा दे प्हाड़ इन्ने स्हेई होंदे ते फिर रस्ते बी इन्ने शैल होंदे ते कन्नै उद्धरा दी हरियाली ते तुसें गी सारें गी पता ऐ होर उद्धरा दे नजारे बी तुसें गी सारें गी पता ऐ कि कि'यै जेह् होंदे ऐं फिर ते फिर में बनाई लैन्नी होन्नी आं होर केह् करी सकदे अपना कम्म टाइम पास करना होंदा ते बनाई लैन्ने होन्ने आं फिर